اس وقت کی جو بات ہے وہ تمام زمانوں سے الگ ہے ہمارا وقت یہ موجودہ زمانہ ہر ایک زمانے سے الگ ہے اور ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل کے دور میں تشہیر کے لیے اور اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے سامان کی خبر دینے کے بہت سارے راستے ہیں کیوں کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں جب ہر ایک کے پاس موبائل ہے گھر گھر میں انٹرنیٹ ہے اور ہر گھر میں ہر ایک شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہوگیا ہے یو ٹیوب کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے سامان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے اسی طرح آپ سامان کو فروخت کرنے کے لیے ٹی وی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں واٹس اپ ذریعے بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے سامان کے اشتہار کو آپ گلی گلی چوک اور چوراہوں پر دکانوں پر چپکا کر بھی زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دور بہت آسان ہے اس بات کے لیے کہ آپ اپنے سامان کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ان کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے کہ ایک ایسا اشتہار میں نے ٹی وی پر دیکھا جو واقعی میں بہت بہتر تھا کیوں کہ اس کے اندر ایک بہت اہم پیغام تھا کہ سماج سے بھید بھاؤ کو ختم کر کے آپس میں بہت پیار اور محبت میل جول کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے سماج کافی ترقی کرتا ہے اور بھائی چارے کو طاقت ملتی ہے اور سب لوگ سکون کی زندگی گزارتے ہیں